हलो तव्हां होटल सम्राट तां था ॻाल्हायो मां सुदेश कुमार थो ॻाल्हायां मां तव्हां खे कुझु आइटम कुझु सामानु ऑडर कयो हो जंहिं में कढ़ी चांवरु दाल गोभी जी भाॼी पनीर जी भाॼी फुलिका सलाद पापड़ गुलाब जामुन लसी ऐं आइस्क्रीम हुयूं हिन मां मूंखे टे चार शयूं केंसिल कराइणी आहिनि जीअं दाल गोभी लसी ऐं आइस्क्रीम हीअ शयूं तव्हां केंसिल करे छॾियो छो त इहे शयूं असांजे घर जूं लेडीज़ूं पाण ठाहिनि पयूं तव्हां बाक़ी जी शइ मुंहिंजे घर जे पते ते वीह नंबर गोपी नाथ सोसाइटी राम नगर में मोकिले छॾियो